धोरोमारि आन्दाय फोथायनायनि सायाव आं बेफोरखौ खोमसि फोथायनाय सानो आरो जोंनि बर' समाजाव एबा बर' समाजावल' नङा गासैबो समाजावनो माखासे खोमसि फोथायनाया दङ जाय फोथायनायखौ जों दायना फोथायनाय होनो दायनाखौ जों बर' समाजावल' नङा गासैबो समाजावनो बांसिनानो फोथायो मानोना दायना रायोब्ला मानसिया गोबां रोखोमनि जेंना बेमार आजार खैदां खैफोदाव गोग्लैयो होननानै जोंनि बांसिनानो बर' समाजनि रायजो राजाफोरा फोथायो आरो बेफोर खोमसि फोथायनायखौ जों फोजोबस्रांनो थाखाय बै जाय दायना दायनि बेफोरखौ बुथारनो नाजायो जोंनि माखासे बर' समाजनि रायजो राजाफोरा आरो बेफोर खोमसि फोथायनायखौ आं गारनांगौ होननानै सानो मानोना बेफोरबायदि खोमसि फोथायनाया थाबाय थायोब्ला जोंनि समाजा आरो जोंनि हारिया दावगानाय नङा होननानै आं सानो जेब्ला बे खोमसि फोथायनायखौ बर' हारि आरो गोबां जाथिफोरानो नागारनो हायोब्ला बयनिख्रुइबो जौगासिनगोन होननानै आं सानो मानोना बे खोमसि फोथायनाया मानसिनि मोनसे गोरोबफ्लेनाय आखु बायदि मानोना बे गोरोबफ्लेनाय आखुखौ जों बोखारनानै गारनो हायोब्ला जोंहा गाव गावनि सायावनो गोबां गोजोननाय थागोन आरो रंजाखांनाय थागोन मानोना दायना दायनि फोथायनाया बर' समाजनि मोनसे एंगारहाथावै खोमसि फोथायनाय होननानै आं सानो बेनिखायनो दायना दायनि फोथायनायखौ बर' समाजनिफ्राय गारनांगौ होननानैबो आं सानो